मेरे गाँव में खेती होता है उसके बाद दूध की डेरी है उसकी दुकान है उसका कार्य होता है फिर दुकान वगैरह है उस सब के बारे में बहुत से ऐसी सुविधा है जो हमारे गाँव में होते हैं